हॅलो कसली आं कितले कित दिता तुका एक के जी तीन डायर वान एन्ड हाफ जातली तीन टायर कसले कपेची वॅज पन्नास पंचवीस रुपया एक पडटले ती पन्नास नॉन वॅज आं केन्ना जाय तुमकां तें मॉनींग इवनिंग कशें आ तुमी व्होरपा येतले काय स्लायस ब्रेड कितले ते नॉर्मल व्हायट न्हू कितले ते

पन्नास म्हळ्यार ताका एडिशनल किदें एड करपाक जाय डोनाटाक फ्लेवर बीन किदें आं बरें मेन किदें आं बरें बरें ते केकीचे वान ठावजण फायव हंड्रेड जातले टोटल तुका मागीर धाडटा करून आं करतां तुमकां जाय तशें तुमकां जाय तशें

आं आं ओके आं बरें बरें केकीचेर न्हू केकीचेर आनी कितें एड बीन करपा जाय तुमी म्हाका फोटो धाडटाले केकेचे म्हटल्या एक्जेक्ट प्रेफ्रंसा कशी जाय ती आं बरें बरें नो स्प्रे आं ओके हां आसक्री आसक्रीम आसना ना ना बीन दोन